हेलो जय वीर भय्या बोल रहे हो ये दूध डेरी से जी मुझे घर में थोड़ा दूध चाहिएगा थोड़ी छोटा सा काम है पूजा है घर में तो इसके लिए मुझे दूध चाहिएगा जी मुझे बीस लीटर चाहिएगा जी क्या दाम रहेगा साठ रुपये लीटर नहीं सर कुछ कम कीजिए नहीं सर और वो और भी और भी मैंने ट्राई किया था काफ़ी दुकान पे तो वहाँ पे तो पचास बोल रहे थे जी तो फिर जी मुझे बीस लीटर दूध चाहिएगा सर एक साथ में तो कुछ तो कम कीजिए थोड़ा तो छूट कीजिए अरे सर थोड़ा तो कम कीजिए और वो और भी दुकान वाले हैं वो तो कुछ कम भी कर रहे हैं जी हाँ आपका प्योर दूध मिलेगा जी सर वो मुझे कल चाहिएगा सर वो उपलब्ध हो जाएगा कल के लिए जी मुझे सुबह में चाहिएगा आठ नौ बजे जी तो सर पचपन रुपए लीटर ही रहेगा जी सर मैंने ट्राय किया है जैसा की थोड़ा तो और छूट कर दीजिए सर थोड़ा बहुत तो कम कर दीजिए आगे भी हम आते रहेंगे कस्टमर आपके पास जी कहीं पे पचास भी बोला था कहीं पे बावन भी बोला था कहीं पे पचपन भी बोला था जी पचपन नहीं लग पाएगा ओके सर जी कितना अच्छा कुछ रुपए दस परसेंट बीस परसेंट कुछ दूध जी ठीक है सर और हाँ आप घर पे पहुँचा सकते हो जी कितना हो पाएगा जी घर पर पहुँच जाएगा ना आठ बजे जी बिल्कुल ठीक है सर तो आप कर दीजिए नहीं बस यही चाहिए था तो सर अभी तो अभी फिलहाल में तो दूध चाहिएगा बाद में और जरूरत होगी तो आपको बता देंगे हाँ सर भेज दीजिए आप अब मैं अपना एड्रेस दे दूंगा जी ओके ठीक सर